میں اپنی کمیونٹی اور ثقافت میں کھیلوں کے کردار کو بیان کر سکتا ہوں کھیل ایک اہم حصہ ہے جو کمیونٹی کی کو بڑھاتا ہے کھیلوں کی مخصوص پروازیں اور میچیز کمیونٹی کی روح کو بڑھاتی ہے اور جس کی ترویج کمیونٹی کے افراد کو صحت مند رہنے کی طرف متوجہ کرتی ہے کھیلوں کے میلے اور مسابقات کمیونٹی کے لوگوں کے درمیان مواصلات کو بڑھاتے ہے اور ان کے درمیان مواصلات کو مضبوط بناتے ہیں کھیلوں کا کھیلنا اور دیکھنا ایک فن اور فرہنگ کا حصہ بن چکا ہے جو کمیونٹی کی تشہیر کرتا ہے کھیلوں میں کام کرنے والے افراد کمیونٹی کو مختلف فرصتیں فراہم کرتی ہے کوچنگ تربیتی مواصلات اور مزید کھیلوں کے ماہرین کمیونٹی کی سہولت کو بڑھاتی ہے اور نیک کامیابی کے ساتھ وہ کمیونٹی کی طرف سے متع متعارف ہوتی ہے کھیلوں کا کردار کمیونٹی کی سکون اور ترقی میں بہت اہم ہوتا ہے